जोंनि थोरसि लथाफोरखौ सुनायनि फारिखान्थिखौ आङो एसे बेखेवनानै होनो सान्दों जों थोरसि लथाखौ गिबियाव जोङो जाखांनायनि उनाव सुनो लाबाथाय जोङो एसे दैजों साफा खालामनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावसो जोङो थोरसि लथाखौ साबोन खानसि सुग्रा बा थोरसि लथा सुग्रा साबोन पिम माबा बायदि मैया नों जा बाहायो बेजों मानि हुनानै जों दैजों सुनानै बेखौ साफा खालामनानै एसे सान्दुङाव फोरान्नानै दोनोब्ला मानि थोरसि लथाया गोजों साफायै थायो थाव गोनां थोरसि लथाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनो जोङो बिबदिनो जोङो थाव गोनां थोरसि लथाफोरखौबो दैजों साफायै सुग्रोनानै लानो नांगौ बिनि उनाव जोङो साबोन बा जों सार्पफोरजों साफायै मानजिनानै बेखौ दैजों साफायै आखाइजों बिलिर बिलिर जाहाथे थोरसि लथायाव बे साबोननि दागोआ थालाङा थिक बिब्दिहाय जोङो आखाइजोंबो साबोननि अनगायैबो दै होनानै आखाइजोंनो साफायै मानि हुब्लिथनानै दै होनानै बेखौ साफायै सुस्र'नानै दोननांगौ आरो जोङो बे थोरसि लथाखौनो साफायै एसे लांदां जायगायाव फोराननानै दोननांगौ